हा हलो हा जय झूलेलाल स्टेशनरीअ जी दुकान आहे न कहिड़ी नालो छा आहे मूंखे त अच्छा हा हा सही हिते खपंदी हुयूं असांखे इहे पेनुनि ते अने इहे पेनसिलूं वग़ैरह ॿारनि लाइ त हिननि ते काई इहा ऑफ़र या अहिड़ो कुझु हले थो या न हा हा ऐं कलर स्कैच पेनूं पेंसिल कलर सभु हम्म हम्म इहो पेपर जे लाइ सप्लीमेंट्री खपंदी हुयूं फ़ाइलियूं वग़ैरह सभु मतलबु रखंदा हूंदव ने अञा हिक उहा वॾी स्कैल खपंदी हुई स्टील जी हुजे या मतलबु काठ जी बोड हा हा अञा ब्लैक बोड व्हाइट बोड इहे जेके हिन में अचनि था न हा अने अञा हू नोट बुकनि जो पुछिणो हुयो उहे कीअं था ॾियो रिटेल में मतलबु रिटेल में ॾिंदव की ख़ाली होलसेल जे ते ॾिंदा आहियो अच्छा इहो हा त पोइ भले मां इहो छोकिरे सां गॾु वठणु अचां थी पेई पोइ जीअं समुझ में आयो अचे अथव हा हा हा हा हा हा ऐं उहे किताबनि में इहे तव्हां डाइजेस्ट वग़ैरह जो हूंदो अथव की ख़ाली बसि इस्टेशनरी में इहो ई हूंदो अथव हा केलक्युलेटर वग़ैरह इहो बि रखंदा आहियो हा हा बाक़ी इहा किताब मतलबु ॿिए हंधा वठूं इयं न हा भले भले हा वांदो न आहे हा त भले असां इहो जेके शयूं खपंदियूं त लिस्ट ठाहे करे खणी ईंदासीं पोइ शाम जो

हा हा जय झूलेलाल